जी मेरी रानी दुर्गावती म्यूज़ियम में बात हो रही है जी एक्चुली मुझे आपके म्यूज़ियम में विज़िट करने आने का था मेरे कोलेज के कुछ बच्चे हैं जिनको मुझे विज़िट करवानी है नाना दुर्गावती म्यज़ियम में तो हम लोग भोपाल से वहाँ आएंगे और हम को वहाँ विज़िट करनी है जबलपुर में हम तो आप बता दीजिए आपके पास कब डेट ख़ाली हैं कब थोड़ा आपका म्यूज़ियम ख़ाली हैं उस हिसाब से क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा होंगे भीड़ भी रहेगी तो कम्फर्टेबल कब रहेगा जी जी सप्तह हम लोग वीक ऑफ

ऐसा ना हो कि वीक ऑफ के दिन हम आएं म्यूज़ियम अगर बंद हो

ठीक ठीक क्योंकि कुछ हमारे यहाँ मतलब कुछ पचहत्तर लड़के और पचहत्तर लड़कियाँ रहेंगी और इनको घुमाना है तो आपके पास गाइड्स भी अवेलेबल है ना जो अलग अलग इनको गाइड करे हाँ ओके और मैं पूछ रहा था वहाँ पर खाने पीने की कुछ व्यवस्था है कैंटीन वग़ैरह रेस्टोरेंट वग़ैरह ओके ओके और बुकिंग का जैसे आपके यहाँ जो गाइडेंस है और बुकिंग्स इनका पूरा कितना क्या चार्ज है पर पर्सन जो टिकिट होता है म्यूज़ियम का वो या फिर हमें कुछ ऐसे इस कोलेजेस के अलग डे हैं कुछ बता दीजिए हमें जी जी हाँ कोलेज का है कोलेज का है जी जी हाँ जी ठीक है ठीक है मैं आता हूँ और आप गाइड भी कर के रखिएगा क्योंकि लड़कियों के लिए अलग गाइड रहेगा लड़कों के लिए अलग है ना ठीक ठीक नेक्स्ट वीक में मैं फिर मैं करता हूँ वीक ऑफ का है ना प्लान ठीक ठीक